हैलो हां जी हां जी नमस्ते सनाओ हां जी एह् सनाओ बी पी बी होई जंदा उसी चेक कराना हा ना एह् इंजैक्टी अटैक्स बी आदे न कदें कदें ओह्दे कारण बी होंदा ऐ एह् केह् बच्चें पर चढ़दा गुस्सा जां इयां बी चढ़ी जंदा कदें कदें ते तां गै होंदा तुस थोह्ड़ा ध्यान श्यान ला करो हां भगवान आह्ले पास्से गी थोह्ड़ा इ'यां ध्यान ध्यून लाया इ'यां थोह्ड़ा मन शांत कीता योग शोग कीता ते ओह्दे कन्नै बी बंदा इ'यां थोह्ड़ा अपने दमाका गी होई जंदा ओह्दे कन्नै गुस्सा घट्ट होई जंदा ऐ ठीक ऐ ते आपूं में तोआनू चेक करी लैगी ठीक ऐ